इयं त मूंखे हल्के रंग जा कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि पर हल्के रंग जा कपिड़ा सभिनी हंधु कोन हलींदा आहिनि जीअं गर्मीअ जो मौसमु आयो त हल्के रंग जा कपिड़ा पाण खे थधा लॻींदा आहिनि ऐं जीअं सीउ जे मौसमु आयो त पाण खे घाटा कपिड़ा वणींदा आहिनि ऐं पाणि कंहिंजी मरण ते वञूं था त उते पाण खे हल्के रंग जा कपिड़ा पाइणा पईंदा आहिनि ऐं पाणि किथे शादियुनि में या लाॾनि ॿुकियुनि में वञूं था त पाण खे उते घाटे रंग जा कपिड़ा वणंदा आहिनि ऐं अहिड़ा घणेई माण्हू आहिनि जिनि खे ॿन्हिनि रंग जा कपिड़ा वणींदा आहिनि ऐं उहो जीअं चईंदा आहिनि हुन रंग जा कपिड़ा उन्हनि खे सिबी ॾींदा आहियूं ऐं मूंखे अहिड़ा हणेई रंग अन जे मूंखे ॾाढा वणींदा आहिनि ऐं जीअं हुन में आहे गुलाबी गाढ़ो पीलो साओ ऐं हल्के रंग थधो बिलू कलर मूंखे ॾाढो वणींदो आहे